میں نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے امراؤ جان ادا پڑھی مرزا رسوا کی تو اس میں جو امراؤ جان ادا کا کردار ہے وہ مجھے بہت زیادہ مؤثر لگا اور اس نے مجھے بہت زیادہ متأثر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امراؤ جان ادا جو جہاں سے ناول شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طرح سے ایک مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے اور نشست ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ شعرا بیٹھے ہوتے ہیں وہ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے امراؤ جان ادا ایک شعر پڑھتی ہیں لوگ سنتے ہیں پھر وہاں پہ آگے ہوتا ہے تو مجھے اس نے اس لیے متأثر کیا کیوں کہ امراؤ جان ادا کہ جو ان کا جو ادبی مزاج تھا اور جس طرح سے ان کے شعر پڑھنے کا طریقہ تھا وہ بہت اچھا لگا اور جو ہماری ایک تہذیبی روایتیں ہیں یا جو اودھ کی تہذیبی روایتیں ہیں ان کا مرقع بنا کے مرزا رسوا نے پیش کیا ہے امراؤ جان ادا کو اپنی ناول کے اندر اس وجہ سے مجھے تو تاریخ کا اس میں اچھا خاصہ حصہ ہے اور اس کے علاوہ تہذیبی جو روایتیں ہیں ان کا بہت سارا حصہ ہے اس وجہ سے مجھے امراؤ جان ادا مرزا رسوا کی بہت اچھی لگی اور امراؤ جان ادا جو کردار ہے اس نے مجھے بہت زیادہ متأثر کیا